मेरा सेमसंग कम्फनी का मोबाइल था हम सेमसम कम्पनी का मोबाइल ख़रीदे तीस हज़ार का मेरा मोबाइल था पहले तो उसके बारे में बहुत अच्छा सुने और अच्छा बोल रहे थे ऐसे है वैसे है कैमरा अच्छा है बैटरी अच्छी है फोन अच्छा है ये सब है लेकिन जब ले लिए हम ख़रीदे सेमसंग कम्पनी का मोबाइल तो एकदम थर्ड किलास का निकला जैसा सो सुने थे वैसा नहीं था बिल्कुल ही उसका कैमड़ा भी ख़राब था बैटरी भी उसकी नहीं चलती थी बैटरी चार्ज करके रखते थे में अपने बैटरी ख़त्म हो जाता था चले मोबाइल तब भी ना चले तब भी बात किए तब भी मोबाइल देखे तब भी नहीं देखे तब भी ऊ ख़त्म पुरा बंद हो जाता था इसलिए बैटरी भी उसका काम नहीं करता था मोबाइल का कैमरा भी अच्छा नहीं था बात भी नहीं सही से होती थी वह जितना तारीफ उसकी सुने थे बिल्कुल ही ख़राब निकला एकदम तारीफ के क़ाबिल नहीं था वह मोबाइल वह लेकिन रेट बीस हज़ार था बीस हज़ार में लेकर हम फंस गए कोई काम का नहीं था ऊ कचरा के भाव में बेचने बिकने वाला था एकदम कचरा था ऊ कचरे के डब्बे में फेंकने वाला था यह सेमसंग सेमसेम कम्पनी का मोबाइल लोग कहते थे बहुत अच्छा है ऐसे है वैसे है लेकिन कोई काम का नहीं था बीस हज़ार रुपया भी हमारे फंस गया और मोबाइल भी सही नहीं चला मोबाइल कोई करगर नहीं था ज़्यादा बात भी नहीं होती थी ज़्यादा देर चलाने से पूरा मोबाइल गर्म हो जाता था हीट हो जाता था लगता था कि मोबाइल फट जाएगा इस तरीक़े से होता था मोबाइल गर्म पूरा हो जाता था मोबाइल में कुछ भी मतलब लम्बा चलने के लिए नहीं बचा हुआ था कि लम्बे टाइम तक चले या लम्बे टाइम तक काम करता फोटू खींचने से भी कैमड़ा अच्छा नहीं है तब फोटू भी अच्छा नहीं आता था नहीं होता था कैम काम भी मोबाइल नहीं करता था वह अपने अपने बंद कभी बंद हो गया कभी चालू हो गया कभी कुछ हो गया कभी कुछ ऐसे कुछ ना कुछ परोब्लम उसमें आते रहता था सेमसंग कम्पनी का मोबाइल ख़रीदे एकदम घटिया मोबाइल था कोई काम का मोबाइल नहीं था वह बेकार हो गया मोबाइल की बैटरी भी नहीं चलती थी बैटरी भी पुरी फूल गया थी बैटरी चार्ज भी नहीं होती थी बेकार हो गया बैटरी पूरा मोबाइल मेरा पैसा भी फंस गया बीस हज़ार में दिया कोई काम का नहीं था मोबाइल वह